जोंनि न'वाव खिग्रा दङ दा बे खिग्रा थानायनि थाखायनो जोंनि सायाव दा मोजां रोखोमनि सुबिदा दा जों खिनो ओंखारोब्ला जोङो फायखानायावहाय बा खिग्रा न'वावहाय हाबनानै जोङो खिनो हायो हाखु दाखु जोङो खिनो ओंखारब्लाबो जोङो दै लानानै फायखानायाव हाबनानै जोङो गोसोबायदि खिनो हायो जोङो मिथिगौजे जे आगुनि समखौ जोङो गोसो खाङोब्ला जोंनि नखरफ्राव बेबायदिनो खिग्रा न' गैयामोन आरो बे समाव जोङो गोबां खस्थ'यै जोङो भुगि बोनांनो गोनां जादों मानोना बे समावहाय जोङो खिनो ओंखारब्ला जोंहा बेबायदिनो खिग्रा न' गैयिनि थाखाय जोङो खाथिनि बे खाथिनि बारि बागानफ्राव जोङो खिहैनांगौ जायोमोन मोना जा सान जा जोङो बे बागानफोर बारिफ्राव जोङो खिनांगौ जायो आरो जोङो खिनो ओंखार थारोब्ला मानसिया हाखु दाखु जायो बे हाखु दाखु जानाय समाव जोङो मा दं मा गैया मिथिया जासे जोङो खिनांगौ जायो आरो बेवहाय बेबायदिनो लेवाद बिदिनो मैला थायो अब्लाबो जोङो खिनाङो आरो बे खिखांनायनि उनाव जोङो समनि गेजेराव दैबो मोना जायो आरो दै मोनाब्ला जोङो बेबायदिनो मोखोना बिलाइ बेबायदिनो लाइ दलर बिलाइ बेफोरजों जोङो फुगार नांगौ जायो आरो बेबायदिनो जोंनि खिबुफ्राव बेबायदिनो मैला थायो जोङो बेबायदि खस्थ'खौ जोङो मोनबोदों दा नैबे समाव जोङो फायखाना खिग्रा न' दङखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोबोद सुबिदा